तव्हांखे यात्रा छो पसंदि आहे ऐं तव्हां किथे जी यात्रा कई आहे मूंखे यात्रा हिन करे पसंदि आहे की मूंखे घुमण फिरण ॾाढो घणो पसंदि आहे मां नंढपणु खां वठी मुंहिंजे माउ पीउ मूंखे एॾो घुमायो एॾो घुमायो हर जॻह वठी वेंदा हुआ हर भारत जो अहिड़ो कोई देश कोन्हे जिते असां न घुमिया हुजूं छो त मुहिंजा माउ पीउ बि ॾाढा घुमंदा फिरंदा हा धीरे धीरे उमिरि वधंदी थी वञे पोइ ॿारनि जी जवाबदारी जे करे थोरी यात्रा थींदी वई आहे हिन करे थोरी यात्रा कम थी आहे पर अञा ताईं बि असां एॾी उमिरि जा थी विया आहियूं यात्रा करण ॾाढी घणी पसंदि आहे नवां नवां देश ॾिसण नवीं नवीं जॻहियूं ॾिसण नईं नईं जॻहियूं ॾिसण ऐं घुमण फिरण असांखे ॾाढो घणो पसंदि आहे मुंहिंज़े घोट राजा खे बि घुमण पसंदि आहे ऐं धरम धरम तीर्थ स्थान ऐं हिस्टारिकल प्लेस हिल स्टेशन असां ॾाढो घुमिया आहियूं वगै़रह ते असां ॾाढो घुमिया आहियूं ऐं अञा ताईं बि जीअं मौक़ो लॻंदो आहे असां यात्रा कंदा आहियूं ऐं घुमंदा फिरंदा नचंदा कुदंदा वेंदा आहियूं पर धीरे धीरे धीरे धीरे उमिरि जे आहार थोरो यात्रा घटि थींदी वई आहे ऐं त सिहत बि हाणे अलाओ न थी करे हिन करे थोरी यात्रा घटि थी आहे पर जीअं असांखे मौक़ो लॻंदो असां यात्रा ज़रूर कंदा आहियूं चाहे कोशिशि कंदा आहियूं की नईं नईं जॻहियुनि ते वञी करे नयूं नयूं शयूं ॾिसी करे ॿारनि खे अची ॿुधायूं की तव्हां बि इते घुमण फिरण वञो ॿचा ऐं हिते एॾो मज़ो आहे ऐं शांती सुख सकून सभु कुझु मिलंदो आहे ऐं थोरे घर खां घर जे परिवार खां थोरो परे थी करे पाण में वेहि करे ज़ाल मुड़ुस टाइम स्पेंड कंदा आहिनि त उहा ॻाल्हि सभिनीनि खां वधीक सुठी थींदा आहे ऐं अॼुकल्हि जा ॿार पसंदि बि इहो ता कनि की घर गृह मां निकिरी करे थोड़ी देरि आरामु सां किथे वञी करे घुमी फिरी करे पाण में मिली जुली करे टाइम पास कनि